डाक टिकेट सिक्के और पत्थरों को इकट्ठा करना एक बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छी आदत हो सकती है क्योंकि इस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना और उसे संभालकर रखने का सैक्षिक मूल्य यह है कि हमें जीवन में भी इसी तरह से कार्य करना चाहिए अपनी चीज़ो को इकट्ठा करते हुए अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए उनको कभी इस्तेमाल करना चाहिए या उनको अपने दैनिक जीवन में उतारना चाहिए हमें डाक टिकेट सिक्के और पत्थरों से यही शिक्षा मिलती है